कक्राझाराव गोदोहाय दावराव दावसि जानाया बिदिनो एबसुनि आन्दलनावबो जि दावराव जादों बिदिनो पुलिसफ्रा गामि गामि हाबनानै होसोग्लुं हैयो बर'फोरखौ आरो बुनो होसोयो आन्दलनाव बिदिनो बायदिसिना लामा सामा पुलिसफोर फैनो हायैनि दालां सावनानै होदों आरो होसो जानायखाय बर'फ्रा दालां सावदों बिदिनो माबा होसो जाबाय नाला गिनानै खारखोमानांगौ थाखोमानांगौ न' सिं न'निफ्राय न'आव ओंखाम जाखांबाथाय दुब्लिबारि मानि खारखोमानानै उन्दु हैनांगौ आरो सावथाल बर' सावथाल दावराव जादों बेफ्राव सावथालफोरजों होसोलायनाय जादों सावथालफोरजों बर'फोरजों न' सावलायनाय जादों बर'फ्रा सावथालफोरनिखौ सावथालफ्रा बर'फोरनिखौ दावराव दावसि जाबोदों खनसे खनसे नङा खननै जादों आरो सावथालजों बर'जों दावरावा खननै खन बिदिनो दावराव दावसि होसोग्लुंलायनाय गाव बुथार लायनाय आरो एबसुनि आन्दलनावबो बिदिनो जि दावराव दावसि खस्थ मोनबोदों जोङो बेसेबां होसोग्लुंलायनाय होसो जानाय पुलिसफोरजों जि दावराव दावसि आरो एसे बै थिनालियाव ओरै बादि घटना जादों सोर गावफैखो हा बाजार गेजेरावनो सिलाइ लानानै एखदम ओरैबा ओरै गाव ग्लुंला बायनानै मानसिफोर थैदों गावग्लुंलादों हारसिं ओरैबा ओरै फालो फालो ओरैबा ओरै फालो फालो खारग्लोब जोबनांदों जोंबो नुदों आरो बै गावफैनायखौ ओरैबा ओरै थानानै नायहरदों बिनिफ्राय दखानाव हाबनानै दखान सावदों आरो बेयो सिनायनो मोनाखै सोर फैनानै एखदम सिलाइ दादा दिदा लानानै सिलायजों गावग्लुंला लांदों

आरो सावथाल दावरावावबो जि खस्थ' मोनबोदों खारग्लुं खारसि ओरैबा ओरै आरो बर'फ्राबो रिलिफ थानांदों सावथालफ्राबो गावसोरबो रिलिफ थानांदों दावराव दावसि एखदम माखासे जोंनि जामियाव थादों माखासे हरै दो दस्रा जायगायाव खारलांनांदों खस्थ'

जायै जायै